ویری گڈ مارننگ جی سر یس سر میں اس ٹائم بات کر رہا ہوں جی سر کیا خدمت کر سکتے ہیں

جی جی سر بالکل

جی سر ہوٹل میں اویلیبل جو ہے ابھی سیخ کباب ہے چکن ٹکہ ہے بریانی ہے قورمہ ہے اسٹو ہے سر یہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ مٹھائی میں کچھ چاہیے تو شیر وغیرہ ہے سر پھر مٹھائی میں تو وہی برفی مل سکتی ہے رس گلے ہیں چائے چائے ہیں رس گلے ہیں اور گھیور ہیں سیخ کباب ٹکہ بریانی قورمہ اسٹو فی الحال یہ اویلیبل ہے جی جی ابھی اویلیبل نہیں ہے وہ یہ صبح کے ٹائم میں ملے گا

اوکے سر میں کوشش کرتا ہوں جی سر بولیے

اوکے سر اوکے سر ٹھیک ہے بولتے رہیے نہیں لکھ رہے ہیں بولیے نہیں بول لکھیے لکھ رہے ہیں بولیے بولیے

بنانا ایک ملک شیک ایک بنانا شیک اور اوکے اوکے سر